हैलो भैया तुस कुटन बोल्ला दे आटो आहले अच्छा ओह् कल में साम्वे हा जिसले बैठी न थुआढ़े आटो बिच मेरा नां सैल्ला जेहा पर्स डिग्गी गेआ हा उत्थै हंजी जी शैल करियै दिक्खयो उमां ओहदे मेरे ना बडे जरुरी नेई अड़ेओ ओहदे च मेरे बडे जरुरी ओह् कागज पेदे है कुडिये मेरी दी सारे पेदे जिने बी हैन आधार कार्ड बगैरा सारा कुछ उत्थै पेदा सैल करियै घ्यान लाइयै दिक्खो हा किन्नी अच्छा दिक्खो थल्ले जा सीटा दे पिच्छे दिक्खो हा उत्थै नेई ना डिग्गे दा ऐ हां जेकर लब्भी जाग ना ते मिगी नां तुसे दस्सी ना भला कुत्थै पजाना परमंडल हां ठीक ऐ अच्छा फिर पक्का भेजी ओड़ेओ